जय झूलेलाल सूरत क्षेत्र में सभ खां वधीक हलंदड़ु राखियूं आहिनि जेके कला क्षेत्र में वधीक शिल्प कलाउनि में हलंदियूं आहिनि ऐं उहे पीढ़ी दर पीढ़ियूं हलंदियूं थी अचनि ऐं उहे राखियूं एतिरे नमूने ठहंदियूं आहिनि जो माण्हुनि जो रोज़गार निकिरी वेंदो आहे पेट पलिजी वेंदो आहे ऐं सुठे नमूने उहो पंहिंजी जिंदगी जी सघंदा आहिनि ऐं इन करे उन जो इतिहास में उहा ई धंदो आहे